जॾहिं कोई बि माण्हू पहिरियों दफ़ो ड्रॉइंग चित्रकारी ठाहींदो आहे आम तौर पे जीअं पहिरियों बॉल चंड तारा सूरज इहे सभु ठाहींदो आहे जॾहिं हिन सभु सही ठहण लॻंदियू आहिनि हिन में कोई ग़लती न निकिरंदी आहे त पोइ हुन खां अॻियां वण टण फल माण्हू जीअं छोकिरा छोकिरियूं ठाहिण शुरू कंदो आहे ऐं अगरि हुन में ग़लती थींदी आहे जीअं ग़लती थींदी आहे कॾहिं अखियूं सही न ठहियूं त कॾहिं पेटु सही न ठहियो कॾहिं वार सही न ठहिया कॾहिं रंग सही न भरजया असां हुन खां कीअं बचंदासीं पहिरियों असां उन्हनि सभिनी ग़लतियुनि खे ॾिसंदासीं कि असां कहिड़ी कहिड़ी ग़लति कई आहे धीरे धीरे क ॾिसंदासीं कॾहिं छोकिरे जा वार सही न ठहियां त कॾहिं माईअ जी अखियूं सही न ठहियूं त कॾहिं माउ जी साड़ी न सही ठही उहो ॾिसी असांखे सिखिणो आहे ऐं हिकु सुठी ड्रॉइंग हिक सुठी आर्टिस्ट बणजण जी कोशिश करिणी आहे ऐं असांखे सुठी आर्टिस्ट थिअण जे लाइ तमामु घणा दफ़ा प्रैक्टिस कोशिश करिणी पवंदी आहे जीअं हिकु दफ़ो रंग ग़लति थिया ॿियो दफ़ो रंग ग़लति थिया टियो दफ़ो ग़लति थिया पर चौथे दफ़े त असांजा रंग ज़रूरु सही ठही वेंदा ऐं असांजी ड्रॉइंग जीअं मेलो ठाहियो वण ठाहियो झूलो ठाहियो त असांजा इहे सभु जाम सुठा ठही वेंदा